बिहारमे तऽ एहन ढ़ेरी यऽ प्रमुख विद्यालय विज्ञानके लिए लेकिन ओ एकरामे जादातर यऽ पटनाके यऽ पटनाके यऽ एन आइ टी यऽ पहिले आइ एम यू दरभंगा यऽ मिथिला यऽ दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय बहुत बढ़िआँ छै इंडीयन इन्स्टिटूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी यऽ पूर्णियाके यऽ विद्या विहार यऽ पोलटेक्निक यऽ जहाँ बहुत आइ आइ टी रूड़की यऽ आइ आइ टी रूड़की यऽ बाहर अगर अहाँ बिहारसँ बाहर देखबै तऽ ढ़ेरी चीज छै